सत अप्रैल ॿ हज़ार पंज सत्रहं मई टे ॿ हज़ार टेवीह ॿारहं अप्रैल ॿ हज़ार टे ऐं चोॾहं सितंबर ॿ हज़ार पंज पंज पंज मई ॿ हज़ार वीह